हैलो सर सर कह रहे हैं आपके पास आम का पेड़ है आप नर्सरी से बात कर रहे हैं ना नाम क्या हुआ आपका सर अच्छा तो कहना है क्या के पास आम का पेड़ है मेरा नाम नीरज कुमार मेरा नाम नीरज कुमार हम मुज़फ़्फ़रपुर से कह रहे हैं आम का पेड़ है आपके पास कौन कौन सा पेड़ है

हाँ तो आम आम में कौन कौन जाति का पेड़ है आपके पास मालदेव है मालदेव सीतिया ठीक हाँ है जी तो वही आम के पेड़ लेना है पचास पीस हाँ पचास पीस सब सब मिक्स मिक्स मिक्स करके लेना है हाँ बि जो यह सब सब लेना है लाल मलदों यह सब हाँ मिक्स करके हाँ यह सब पचास पचास पीस लेना पचास या सौ पीस ऐसे ही जाएगा नहीं तो वही आम का पेड़ लेना है वही मानिए ना दस पीस मालदों को पेड़ लेना है दस बारह पीस और दस पीस मानिए तो किसिम भोग और हाँ तो वही सीतिया सीतिया दस पीस तीस तीस हो गया लीची का पेड़ है लीची का हाँ तो लीची भी दस दस पीस कर दीजिएगा और अमदूर का पेड़ है अमदूल का हाँ तो अमदूर भी दस पीस कर दीजिएगा और वह रखे हैं सामान तो सामान का भी पेड़ का कए दस पीस कैसे सबका रेट कितना कितना लगेगा सीतिया का कितना लगेगा

ढेड़ सौ रुपया और मालदेव का और किसिम भोग दो सौ लग जाएगा और का और यह बिज्जो अच्छा और यह लीची का अमदूर का

अच्छा और लीची लग जाएगा दो सौ कौन स लीची है शाही लीची या चाइना अच्छा अच्छा तो चाइना का रेट क्या है और शाही का रेट क्या है